जी मैंने हाल ही में कई त्योहार मनाए हैं जिसमें सबसे प्रथम है होली का त्योहार होली के त्योहार में सबसे पहले होलिका दहन की गई होलिका दहन के पश्चात हमारे द्वारा पानी के द्वारा होली की गई और फूलों की होली की गई जिससे कि एनवायर्मेंट को भी कोई नुक्सान न पहुँचे और हमारा जो है पर्यावरण वह सुरक्षित रहे होली के पश्चात आता है दिवाली दिवाली के दिन हम लोगों ने घर के बाहर रंगोली बनाई मेरी बहन ने रंगोली बनाई मम्मी द्वारा मेरी मिठाई बनाई गई और हम लोगों के द्वारा पूरे घर की साफ सफाई की गई साफ सफाई होने के बाद पश्चात हम लोग घर पर पेंट किया गया उसके पश्चात सभी द्वारा नए कपड़े पहने गए उसके बाद बम पटाखे फोड़े गए और माता लक्ष्मी एवम गणेश जी की पूजा की पूजा होने के पश्चात हम अगले दिन भाई दूज की रस्म होती है जिसमें हमारी दीदियाँ बाहर से आई और हम लोगों को टीका लगाया राखी बांधी और हम लोगों को प्रसाद खिलाया उसके पश्चात एक और त्योहार आता है जिसमें कृष्ण जी की पूजा होती है कृस्न जी की पूजा करने के पश्चात हम लोगों के द्वारा मिठाई का भोग लगाया गया और हम लोग के द्वारा प्रसाद खाया गया हाल ही में कई त्योहार किए गए और नए वा नए वर्स के दौरान हम लोगों के द्वारा वाराणसी किया गया कासी विस्वनाथ जी के दर्सन किए गए उसके पश्चात मनिकर्निका घाट के पर गए हैं और रक्षाबंधन का त्योहार जिसमें हमारी बहनें भाई बड़ी दूर से आती हैं और जानकारी देना चाहता हूँ उनके द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार हमारे द्वारा में मनाया जाता है हाथ कलाई पर राखी बांधी जाती हैगी तिलक लगाया जाता है और आधी चीज़ें की जाती हैं हम लोगों के द्वारा सभी त्योहार उल्लास के साथ मनाए गए